मिगी केह् ऐ कि में मतलब जि'यां में तुसेंगी दस्सेआ कि मेरी हॉब्बी रनिंग ऐ ते में इक बार साढ़े इत्थें जम्मू युनिवर्सिटी इद्धर ट्रैेक बने दा में दौड़न गेदा हा उत्थें अस कोई सत्त अट्ठ मुड़े हे जेह्के इक दुए कन्नै स्पीटां रेसां ला'रदे हे ते दौड़दे दौड़दे में मतलब सपीड़ च हा ते हून जकदम सपीड़ च रुकी निं सकदा दे नां गै सपीड़ घट्ट होंदी इन्नी जल्दी दौड़दे दौड़दे ना जकदम पैर बिच्च कुत्ता आई गेआ ते जेह्दे बजह कन्नै में डिग्गी पेआ रेत ही मतलब बची गेआ शुकर ऐ ट्रैक दे कन्ने जंपिंग ट्रैक हा उत्थें पेआ जाइयै में मीं लग्गी नेईं ते मेरे दोस्त ना मेरे पर हस्सन लगी पे दौड़दे दौड़दे डिग्गी पेआ एह् लगे जैदा हस्सन ते महां ठीक ऐ चल डिग्गी पेआ ते केह् ऐ उसदे बाद जिसलै दौड़ दुई बार स्टार्ट कीता दौड़ना ते दोस्त बी डिग्गी पेआ ते फिर में ओह्दे पर हस्सन लगी पेआ फिर ओह् आक्खा दा हा में उस्सी आखेआ जैसे को तैसा होता है फिर उऐ गल्ल बस ते दोड़ना में स्टार्ट में तुसेंगी सनाया जि'यां कि मेरे हाब्बी ऐ दोड़ना ते में स्टार्ट कीता हा फिफ्त कलास च उसलै ते में जिसलै दिखदा हा मतलब मेरे कोलूं एज़ च बड्डे बड्डे मुड़े जेह्ड़े न दौड़दे रौंह्दे न में मिगी थोह्ड़ा क्रेज़ चढ़ेआ हून निक्के होंदे बच्चे गी क्रेज़ चढ़दा गै चढ़दा भला दौड़ना गै दौड़नां ऐ में बी दौड़ना जो बड्डे करन गे ओह् ही करना बस उ'नें गी दिक्खियै में बी दोड़ना स्टार्ट करी ओड़ेआ निक्के होंदे दौड़दा रेहा दौड़दा रेहा अट्ठमीं च में कंपिटीशन खेले अपने डिस्टिक लैवल दे मतलब हन्डर्ड़ मीटर गांधी नगर कालेज ऐ साढ़े इत्थें जम्मू बिच्च इद्धर गांधी नगर कालेज बुमैन कालेज ऐ उत्थें ना कंपिटीशन होए ते में अउट साईडर गेदा हा उद्धर इ'यां सारे मैकसिमम बच्चे स्कूल दी तरफों गेदे हे ते साढ़े स्कूल च इन्ना मतलब ओह् नेईं हा कि लेई जान कदैं कतालें कुतै लेइयै जंदे हे कंपिटीशन होऐ ते उत्थें लेइयै गे मतलब अउट साईडर हा ते पैह्लें ते ओह् लैन निं लग्गे ओह्दे बाद फिर इक मेरे सर न में मतलब गांधी नगर कालेज च बाक्फ हे ते उ'नें बोलेआ कि ऐसे ऐसे बात है में अउट साईडर आए दा ते करो कुछ ते उ'नें फिर बाद च कराया मेरा उं'दे कन्नै मेल ते फिर उ'नें दौड़न दित्ता ते हंडर्ड़ मीटर स्परिंट लाई पैह्ले में हंड्रड़ मीटर गोल्ड आया मेरा मैं में चौदां पोआंट पंदरां सकैंट च में रेस ओह्कड़ी खत्म कीती ओह्दे बाद चौदां पोआंट पंज सॉरी पंदरां आक्खा ना ओह्दै बाद में टू हंडर्ड़ दो सौ मीटर दा लाया दो सौ मीटर च मेरा टाईम आया शायद थर्टी बन सैकंट ते ओह्दे च बी गोल्ड आया ओह्दे बाद में लाया फोर हंडर्ड़ मीटर दी दौड़ च पूरा ट्रैक हा ते ओह्दे च मेरा आया इक पवाईंट ते इक मिन्ट ते पंज सैंकट जो कि जो कि मेरा मतलब जिसले दा में दोड़ना स्टार्ट कीते दा सबतो बैस्ट टाईम रेहा क्यों मेरा अज्ज तोड़ी अट्ठमीं तो पैह्लें जदूं जेहड़ा में दौड़दा हा अदूं कदैं मेरा इक पवाईंट इक मिन्ट निं आए दा हा ते ओह् उस दिन पैह्ली बार आया ते में बड़ा खुश होआ कि मेरा एह् होआ ओह्दे बाद में अठ सौ मीटर दी रेस लाई अट्ठ सौ मीटर बी शैल ठीक होआ ओह्दे बिच्च बी गोल्ड नेईं आया पर सिलवर आया ओह्दे बाद में पंदरां सौ मीटर स्टार्ट कीता क्योंकि हून बड्डे होए दे बंदे गी फिर चढ़दा नौकरी चाहिदी नौकरी चाहिदी मिगी आर्मी दा क्रेज़ चढ़े दा हा बड़ा जैदा ओह्दे बाद में दौड़ना स्टार्ट कीता आर्मी दे लेई पंदरां सौ मीटर ओह्दे बाद में इत्थें छन्नी आया मासी घर वेवमॉल ऐ इत्थूं लेइयै ते सुंजमां ग्राउंड़ इत्थें दौड़ना उत्थें शुरु कीता पंदरां सौ मीटर ट्रैक डेल्ली दौड़ना सबैरे ते इक दो बार बाद च भर्थी बी दिक्खी मगर होई नेईं पाया स्लैक्ट ते ओह्दै बाद में ऐक्सिडैंट होआ जेह्दे बजह कन्नै में दौड़ी निं सकेआ लत्ते गी लग्गी दी ही क्योंकि दौड़दे दौड़दे गै होआ हा ऐक्सिडैंट इत्थें नैशनल हाईवे जम्मू कश्मीर नैशलन हाईवे छन्नी हिम्मत उद्धर में दौड़दा हा इक दिन मतलब इ'यां कोई सवैरे दे चार बज़ा'रदे हे ते में दौड़ा दा हा पिच्छों बाईक आह्ला आया में दिक्खेआ नेईं ते ओह्दी बजह कन्नै लत्त लग्गी थोह्ड़ी बौह्त ते जिसलै में हून रनिंग शुरु कीती तो रनिंग बंंद करी ओड़ी दी ही ते हून फेर में रनिंग स्टार्ट करनी ऐ सोचे दा ते है फिलहाल अग्जैम चला'रदे कालेज दे ते जिसलै खत्म होंदे न ते फिर में द्वारा स्टार्ट करनी ऐ इ'यै कि में जो ते में तुसें गी दस्सी ओड़ेआ रनिंग च मेरा जैदा क्रेज़ ऐ क्योंकि अगर ऐथलीट बंदा फिजिकल फिट्ट नेईं रैह् तां ऐथलीट निं बनी सकदा फिजिकल फिट्ट कि'यां रौह्ना ऐथलीट कि'यां गोल्ड आने दौड़गा ते तां गै गोल्ड आने अगर रनिंग दी प्रैक्टिस निं करगा कक्ख निं करगा तां कि'यां गोल्ड आनें बंदे दे इ'यै गल्ल ऐ में ते सारें गी इ'यै आखना चाह्न्ना ऐ कि मतलब बींग ऐथलिट बनना ते अच्छा गुड ऐथलीट बनना ते दौड़ लानी ते जरूरी ऐ इ'यां बी मतलब मैकसिमम लोग में दिक्खे जेह्ड़े बजुर्ग होंदे न ओह् बी बॉक करन जंदे नै कक्ख निं होंदा ऐ सेह्त ठीक रौंह्दी ऐ दौड़ने कन्नै ते बाकी मैन्टल हैल्थ बी ठीक रौंह्दी ऐ ते ओह्दी बजह कन्नै अस अपनी बॉडी फिट्ट रक्खी सकने आं ते बाकी में इ'यै आखना चाह्न्ना कि दौड़ लाओ सारे